दरभंगा ज़िला के जलवायु यहाँ का जलवायु जो है समशीतोष्ण टाइप का है और यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के जि यहाँ का ऋतुओं पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अभी जो वातावरण यहाँ का चल रहा है जो जलवायु है वह दिन व दिन प्रदूषण के कारण बदलता जा रहा है जो जो कभी भी टाइम पर न बारिश होती है कभी धूप ज़्यादा त कभी जैसे कि अभी का मौसम यहाँ का ठण्डा है और सब टाइम में यहाँ पर ठण्डा जो का मौसम ऐसा नहीं रहता था लेकिन अभी जो प्रदूषण के कारण यहाँ का जो मौसम है वह चेंज हो गया है अभी आप देख स अभी यहाँ का जो है जो दिन में बहुत ज़्यादा धूप निकल जाती है और सुबह शाम ठण्डा पड़ना लगता है और जिसके कारण यहाँ औसत वर्षा भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है जिसके कारण यहाँ पर फसल पर या लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो कि ऐसा नहीं होना लेकिन दरभंगा ज़िले का जलवायु पहले ऐसा नहीं था लेकिन आए गत पाँच वर्षो में यह चेंज होना शुरू हो गया है जो कि यहाँ के दैनिक लोगों पर या दैनिक जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जिसके कारण लोग अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ का उन पर प्रभाव पड़ता है न वह उसके हिसाब से खेती बाड़ी कर पाते हैं न उनसे कुछ हो पा रहा है उनके जो दैनिक जीवन है वह उस पर असर पड़ता है असर इस प्रकार का पड़ता है कि जो उनका जो रहन सहन है वह उन पर डिपेंड नहीं हो पा वह उनका ख़राब हो गया है जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाते हैं और ऐसा करने से के जो है यहाँ का जो औसत वर्षा है औसत वर्षा इसलिए कम हो गया है क्योंकि पहले जो है तो यहाँ का जो वर्षा था वह टाइम टू टाइम अपने हिसाब से होते रहता था लेकिन वर्षा कमी होने कारण यहाँ का जो फसल का पैदावार है वह कम